डेंगू बुख़ार खे रोकणु लाइ साफ़ु सफ़ाई रखणु ज़रूरी आहे डेंगू मलेरिया रोकणु लाइ असांजे आसपासि जी जॻहि खे साफ़ु सुथरो रखणु खपे डेंगू जो मछरु साफ़ु पाणीअ में थींदो आहे

कचिरे जी गाॾीअ में पाण खे रोज़ु आलो कचिरो धार ऐं सुको कचिरो धार विझणु खपे मलेरिया थियण सां पाण खे बीमारीअ जो सामनो करिणो पवंदो आहे ऐं पंहिंजे शरीरु खे ॾाढी पीड़ा भोॻिणी पवंदी आहे ऐं पैसा बि ॾाढा ख़र्चु करिणा पवंदा आहिनि डेंगू मलेरिया जो बुख़ार थियण सां पंहिंजे शरीरु मां ताक़त हली वेंदी आहे ऐं पाण खे रोटी बि कोन वणंदी आहे इन करे पाण खे मछरु न थियनि इन जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो आहे इन करे घर में सफ़ाई रखिणी खपे